मेरा नांऽ रोहित कुमार ऐ में में भार भारत दे भारत देश दे जम्मू कश्मीर राज्य दे उधमपुर जिला दे देसी ग्रां त रौह्ने आह्लां मे मेरे पिता हुंदा नां बोधराज ऐ ते माता हुंदा नां सुषमा देवी ऐ में अपने बचपन च जिसलै प्राइमरी दी पढ़ाई करै करदा हा ते मेरा कोई लक्ष्य नेईं होंदा हा ते उसलै असेंगी इयै खुशी होंदी ही ते कोई क्लास पास होई जा ते बड़े गै खुश होई जंदे हे उसलै असें अस उसलै सभनें शा बड्डी इ'यै खुशी होंदी ही जे अस पास कि'यां होई गे पास होई गे ते असें खुशी होंदी ही जे नमियां कापियां थ्होनियां ते नमियां कापियां ते कताबां थ्होनियां स्कूलै दा अते बड़े गै खुश होंदे गे अस नमियां बर्दियां ते नमें बूट मिलने ते फ्ही एह् जि'यां जिसलै अस अठमीं दी पढ़ाई करने आस्तै मैं करने आस्तै में करने आस्तै में मिडिल स्कूला च गेआ ते उत्थै उत्थै थोह्ड़ा मिगी होर जानकारी होई उत्थै बी इ'यै लक्ष्य हा साढ़ा कीजे कि'यां अस के इ'यै लक्ष्य हा के जे कि'यां अस पास होगे असें पास होने दी बड़ी गै खुशी होंदी ही ते अपना बचपन च बड़ी गै खुशी होंदी ही सभनें शा बड्डी खुशी इ'यै ही जे अस पास होई गे ते अस दूइयें क्लासें जाना आं दूइयै क्लासा जाना फ्ही फ्ही अग्गें बधना ते फ्ही जिसलै जि'यां जि'यां अग्गें बधदे गे ते उ'आं उ'आं गै अ'सेंगी अपनी जिंदगी दे बारे च पता लग्गन लगी पेआ जिंदगी दे बारे च पता लग्गन लगी पेआ ते साढ़े असें जि'यां जि'यां अग्गें बधदे गे उ'आं उ'आं जिंदगी दे बारे च पता लग्गन लगी पेआ जिसलै अस हाई हाई स्कूलै च पढ़ै करदे हे ते उसलै असेंगी असेंगी अपने लक्ष्य दे बारे च थोड़ा थोह्ड़ा पता करी लेई लग्गन लगी पेआ ते असेंगी ते असें फ्ही में दसमीं च मेरा लक्ष्य हा कीें फौजा च भरथी होई जां ते फौजा च भर्थी जि'यां जि'यां मेरी दसमीं पास होई ते मेरी उमर घट्ट होने दे कारण कोई फार्म नेईं लग्गी सकेआ ते फ्ही में फ्ही जिसलै फार्म लाने दे फ्ही में बल्लें बल्लें बारमीं पास होई ते मेरा लक्ष्य उ'ऐ रेहा फौजा च भर्थी होना ते फौजा भर्थी होना ते फ्ही में फौजा भर्थी होने आस्तै में बड़ियां दौ दौड़ां दौड़ां लाइयां ते अपना अपनी जिंदू गी तंदरुस्त बनाया तंदरुस्त बनाया ते फ्ही मैं फ्ही अपने आर्मी आर्मी दी भर्थी दो ज्हार बीह् बीह् दो ज्हार बाई ब'रै दो ज्हार बाई ब'रै कोविड नाइनटिन दा रोग आने दे कारण सारा किश स्थगित होई गेआ ते फ्ही मेरा लक्ष्य फ्ही बी उ'ऐ रेहा असें अपनै अपनी जिंदू गी तंदरुस्त बनाने दी ई ई बनाने दी कोशिश जारी रक्खी ते फ्ही अपना लक्ष्य अ'ऊं अस अपने लक्ष्य दी त्यारी आस्तै अग्गै बधै करने आं ते अग्गैं अस ऊं ऊं पेपरै दी त्यारी हून साढ़ै फौजा नै फौजै नै पेपर देना करी ओड़े मैन्डेटिरी करी ओड़ेआ ऐ हून पेपर देने दी त्यारी चलै करदी ऐ जै मां डोगरी